देखिए भोपाल जिले का इतिहास तो आप सभी लोग जानते है यहाँ पर अगर ये वर्षों मे विकसित हुआ है प्राचीन काल में बहुत सारी प्रमुख घटना घटनाएँ भी हुई है यहाँ पे जैसे दो दिसंबर उन्नीस सौ चौरासी में जो गैस हुआ था उसमें कई लोग कई परिवार कई परिवार बिछड़ गये कई लोगों के यहाँ पे मृत्यु हो गयी है तो हमारे भोपाल मे बहुत सारी घटनाएँ है उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है और यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति भी है जैसे राजा भोज ले लिया जाए शंकर दयाल शर्मा जी ले लिया जाए ये बहुत प्रसिद्ध एतिहासिक व्यक्ति है इनके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा और भोपाल बहुत ही एक झीलों की नगरी है